हँ हँ कौन जी कहिए नमस्कार कौन जी जी

अच्छा अच्छा देखिऔ ओहिला जे सभसँ पहिने अहाँकेँ एगो आवेदन करै पड़त ठीक छै ओ आवेदन अहाँ ऑनलाइनो अप्लाई कै सकैत छियै लाइसेन्सके लिए ठीक छै ताहिके बाद सभसँ पहिने अहाँकेँ जे छलैया से एगो लर्निङ्ग लाइसेन्स मिलत ओहिके बाद अहाँ गाड़ी सीख सकैत छलियै अकेले अहाँ ड्राइवो कऽ सकैत छलियै जी जी

देखिऔ पहिने अहाँ पूरा सुनि लिऔ अहाँकेँ प्रावधान बताबैत छी सभ बता रहल छलहुँ अहाँकेँ सभ समस्याके निवारण कऽ रहल छलहुँ सभसँ पहिने अहाँकेँ जब लर्निङ्ग मिलत तऽ ओहि पर अहाँ जे छै से गाड़ी चला सकैत छियै अहाँ खाली रोड पर चला सकैत छलियै आ ओ अहाँकेँ जे छै से कोनो अहाँकेँ रोक टोक नहि होयत ओहिमे अहाँ ओकर मतलब भेलै जे अहाँ सीख सकैत छलियै ओहिके साठि दिनके अन्दर अहाँकेँ फेर जब अहाँ अप्लाइ करबै जहन सीख गेल छलियै आब हमरा डेट चाही अपन अथीके लिअ तब अहाँकेँ अपन गाड़ी लए करके आबैके छलैया आ एतऽ अहाँकेँ आर टी ओ ऑफिसरके पास अहाँकेँ एगो ट्रायल हेतै जाहिमे अहाँकेँ जे छै से कतबा अहाँ सीखलियै जेना की रोड सभ पर देखैत छियै अहाँ जे नियम सभ लागल रहैया दाँए मुड़े बाँए ले फिर आगे टर्न यऽ एहन सभ तरहके देखैत हेबै आइ काल्हिके जमानामे तऽ लोक गाड़ी पहिनेसंँ चलबैत छै लाइसेन्स बादमे लै छै तऽ ओसभ जे देखैत छियै ओएह अहाँकेँ जे छै से कनि जानकारी होबाक चाही गाड़ी चलाबै लऽ अयबाक चाही ओ जब अहाँ हँ अहाँकेँ तीन मौका देखिऔ ट्रायल सिम्पल गाड़ी चलाबैबला रहत दू चारिगो टायर सभ अथी सभ राखल रहत घुमाओदार हर तरहसे जेना चलबैत छियै रोड पर जे टर्न तर्न लैकऽ अथी सभके आ ओ ड्राइव कोनो सामान्य ट्रायल रहैत छै कोनो अहाँ जे छै से पहिने ई बताबू अहाँ जे छै से हेवी वेहिकलके लाइसेन्स लेबै की नोर्मल वेहिकलके लाइसेन्स लै लऽ अप्लाइ कै रहल छियै टू वीलर फोर वीलर अच्छा ओकर कोनो अथी नहि छै ओ सामान्य ट्रैक रहत जहन रोड रहैत छै ओहि हिसाबसंँ आरामसंँ अहाँ ओहि पर चलाकऽ देखि सकैत छलियै आ अगर एक ट्रायलमे अहाँ नहि पास भए रहल छियै तऽ अहाँ ट्रैक देखि लेबै कि ट्रैक की छै तीन मौका अहाँकेँ मिलत ठीक छै तीन मौकामे कोनो सामान्य जे रोडके परिस्थिति रहैत छै ओएह सभ अहाँकेँ चलाबैके छै एहिमे कोनो विशेष अवरोध कोनो विशेष अथी नहि रहैत छै कनि मनी अहाँकेँ जे छै साइन ताइनके बारेमे जानकारी होबाक चाही ई साइन कथीके छलियै ई आ ओहि हिसाबे चलाबैमे जे अहाँकेँ रोड पर जब लर्निङ्ग लाइसेन्स लैकऽ अहाँ किछु दिन मेहनत कऽ लेबै चला लेबै तऽ अहाँ आरामसंँ ओ ट्रैक पर चला लेबै तीन मौका ओहिमे अहाँकेँ मिलत आर टी ओ ऑफिस सुपौल कलेक्ट्रिएट देखलियै अहाँ कलेक्टरेटके पास ब्लॉकके पीछाँ जे छै आर टी ओ ऑफिस केकरोसंँ पूछि लेबै ई छियै आर टी ओ ऑफिस ओतऽ आबिके अहाँ अथी कै सकैत छलियै जी जी एतऽ जे उपस्थित पदाधिकारी रहथिन ओ अहाँकेँ हर सम्भव मदद करथिन आ ओ अहाँकेँ लाइसेन्स बनाबैमे अथी करथिन सभसँ पहिने ऑनलाइन अप्लाइ कऽ लिअ आबू जी जी धन्यवाद